आं प्रेसार कुकार बाहायो प्रेसार कुकार आव संनायखौ साबसिन मोनो आङो बेनि टेस्ट खौ आलादा मोनो माने बे गुरै जायो गोथाव मोनजायो जानो लांदांआव संनायखौ बारा गोथाव मोनजाया आरोना बेनि टेस्ट खौ थावनाय मोना कुकार आव संनायखौ गोथावसिन मोनो कुकार आव संबाबो नायनाङा बेनि गोदौनायफोरखौबो ओमफ्राय बाहेरायाव लांदांआव संनायफोरखौ नायनाङो गोदौनाय आरि अर नायनाङो बेनिखायनो कुकार आव संनायफोरखौ साबसिन मोनो आरो कुकार आव संनायखौ गोदौनायखोबो नायनाङा मानाङा टेस्ट आबो आलादा आरो ओंख्रिफोरखौबाबो कुकार आव संनायखौ गोथावसिन मोनो ओंख्रिफोराबो गोथाव जायो कुकार आव संनाया लांदांआव संनाया एसे आलादा जायो कुकार आव माने गेब्लेजोबो दालि आरि दस्रा सबाय आरि संनायफ्राबो कुकार आव थाब गेब्लेयो बेनिखायनो कुकार निखौ साबसिन मोनो आङो कुकार निखौ जानो गोदै गोथाव मोनसिनो लांदांआव संनायनिफ्राय लांदांआव संबा एरबाय थानाङो आरो नायबाय थानाङो अरफोराव संबा अरावबो नायनाङो अर होनानै कुकार आव संबा दसेनो जाहैयो कुकार आव संबा थुग्लिनाङाबो मानाङाबो अराव संनायनिया लांदांआव संनायनिया लांदांआव संनायनिया थुग्लिनांगौ मानांगौ गोबाव जायो ओमफ्राय कुकार निया गोबाव जाया आरो थुग्लिनांलाया नालाय हारसिंनो गुरै जालांनानै गेब्लेलांखायो बेनिखायनो कुकार नि टेस्ट आबो गोथाव मोनजायो लांदांआव संनायनिफ्राय कुकार नि टेस्ट खौ गोथाव मोनखायो आङो दस्राफोराव संनायखौ बारा मोजां मोना ओमफ्राय कुकार निया हले गोथाव जाखायो दस्राफोरखौ बायो आङो बेनिखायनो कुकार ल' बाहायो आङो कुकार आव मोजांसिन जानायखायनो गासैबो संबाबो गुरै जायो बेदरफोर संबाबो ओंख्रि दालि सबाय आरि गासैबो संबाबो गुरै जायो थाब थाब गेब्लेयो बेनिखायनो संनो मोजां मोननायखायनो बेवहायनो संबाय थायो जानोबो मोजां मोनो नालाय सङोबो बेनिखायनो बेनिखायनो संबाय थायो कुकार खौल' जोंना कुकार खौल' बाहायो आरो ना दस्रा दस्राफोरा लांदां जायगायाव सङो आं मिथिया माबायदि टेस्ट खौ मोनो ओमफ्राय आं हले कुकार निखौनो साबसिन मोनो कुकार नि टेस्ट खौनो दस्राफोरनि टेस्ट खौ बारा मोजां मोना आङो कुकार निया टेस्ट आ साबसिनसिन जाहैयो मोजांसिन आं दस्राफोरनिखौ सुखुआ बारा कुकार आव संनानैल' जाबाय थानायखाय दस्राफोरखौ जानो सुखुआ खोमा होनबाबो आं दस्राफोरनिखौ मोजां मोनखाया बेनिखायनो कुकार निखौल' जाबाय थाखायो कुकार आवल' संबाय थाखायो दैलि सानफ्रोमबो कुकार निखौनो साबसिन मोनो नालाय कुकार आवल' संनो मोजां मोनो